हम टी वी तऽ मँगा लेलहुँ हँ ऑनलाइन आबि गेल बहुत बढ़िआँ चलै छलै लेकिन ओइमे किछु खराबी एलै तकर बाद समस्या भेल जे अयठाँम लोकल दुकानदारके जे पूछलिये तऽ पहिने तऽ ओ ओकर सर्विसके एड्रेस नहि बतेलक ई नहि केलक बहुत दौड़ धूप केलाके बाद एकठाम हमरा ओकर सर्विस सेन्टरके नम्बर भेटल फोन केलीयै ओ सर्विस देबऽ जे टेक्निशियन आयल ओ हमरासँ पेपरके डिमांड कयलक आओर ओ बुझलकै जहन देखलकै जे ऑनलाइन मँगेने छथि तऽ ओ नाकर नुकुर करै लागल जे ई सब हमरा बहुत समस्या भऽ गेल जखन खरीदलहुँ तहन तऽ ई भेल जे बड़ा बढ़िआँ भेल घऽर आबि गेल घऽरके पहुँचा गेल लेकिन साल भरिके वारंटीके अन्दरमे ई समस्या भेल आओर सर्विस करबऽमे हमरा बहुत परेशानी भेल अन्ततोगत्वा हम ओकर टोल फ्री नम्बरपर फोन कऽके ओकर सर्विस तऽ लेलहुँ लेकिन सन्तुष्ट लायक नहि भेल